राजकीय पंगड आनी संस्था कश्यो आयोजीत कसल्यो सर्ती आयोजीत करता म्हणल्यार आमगेले आतां जे राजकीय पंगड आसा ते खुबशे सर्ती आयोजीत करतात जशें आमगेलें जें कुडचडे आसा कुडचड्यांचे आमदार आसा जे आमगेले कुडचडे आमदारान कुडचडे आमदार खेळ म्होत्सव आयोजीत केल्लो कुडचडे खेळ म्होत्सव आयोजीत केल्लो म्हणजे जे भायले आनी सगळे खेळाडूंक जे कोण हें आसात खुबशे स्पोर्ट्स ऑर्गनायज केल्ले स्पोर्ट्सा भितरल्यान सगळ्यांक आपोवन सगळ्यांक इन्व्हिटेशन दिवून आपोवन हांगा कुडचड्यार स्पोर्ट्स कितें स्पोर्ट्स इव्हेंट केल्लो म्हणजे कशें आतां भायल्यान म्हणजे आतां खुबशे स्पोर्ट्स आशिल्ले म्हणजे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी कबड्डी खोखो बॅडमिंटन टॅबल टॅनीस वॉकिंग रनिंग अशे खुबशे जे ऑलिंपिक्स स्पोर्ट्स आसात तशे ऑलिंपिका भशेन स्पोर्ट्स आमगे ऑर्गनायज केल्ले आयोजीत केल्ले तर कशें आसा की आतां हो जालो आमदार खेळ म्होत्सव अशेंच आमगेलें जें हांगाचे मुख्यमंत्री आसात तेणी सी एम ट्रॉफी म्हूण आयोजीत केल्लें इलेक्शनाचे पयलीं इलेक्शना पयलीं तो कॅम्पेन आशिल्लो की बावीसाक बावीस प्लस तेन्ना तेणी आयोजीत केल्लो की सी एम ट्रॉफी म्हणून काडली सी एम ट्रॉफी म्हणल्यार कशी आशिल्ली जे फूल गोंयभर आसा जे गोंयभर सगळ्यांक इन्वायट करून जें तशें ऑलिंपिका भशेन स्पोर्ट्स आसा तशे स्पोर्ट्स ऑर्गनायज केले म्हणचे खूब खूब अशी गॅम्स आसात तशी घेतिल्ल्यो कितें तुमी जर क्रिकेट आसूंक शकता फुटबॉल आनी हातूंत भितर खुबशे पंगड आशिल्ले जे खूब जाणांनी पार्ट घेतिल्ले आतां सी एम ट्रॉफी जाले तातूंत भितर खुबशीं सर्ती आयोजीत केल्ले म्हणचे कशें आसा की तेमी खूब जाणा भायल्यान आयिल्ले अशें करून मागीर उत्साह येता भुरग्यांक कशें आसता मातशे उत्साह येली म्हणटकीर आतां फुडें आतां आतां ल्हान ल्हान अशे राजकीय स्पोर्ट्सान खेळाक पार्टिसिपेट करतलें तशेंच आतां फुडें फुडें वचून कितें जातलें तेणी नेशनलाक अपलाय करतले फुडें इंटरनेशनलाक खेळटलें आनी अशें करून देशा साठी तेणीं सोण्याचें मॅडल हाडपाक शकतात आनी कशें आसा की तांकां हांगा खेलून खेळून उमेद येतली ती उमेद येतकीर मागीर कितें जाता की तेणीं फुडें खंय भाग घेतले आनी मागीर भाग घेवन कशें आसा देशा खातीर हें देशा खातीर फायदो आसा की हांगा देशाक तेणी गॉल्ड मॅडल अशें ऑलिंपिक ह्या असल्या लेव्हलाचेर वचून घेवन गॉल्ड मॅडल अशे हाडपाक शकता तर अशें आमगेलें हें आमगेले गोंयांत जालें गोंयांत आनी आमगेल्या कुडचड्यार जालें आतां अशेंच जे नेशनल स्थराचेर खेलो इंडिया आनी अशें मोदीन ऑर्गनायज केल्लें तर खेलो इंडिया म्हणल्यार हें आमचें राजकीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हाणी ऑर्गनायज केल्लें तेणीं म्हणचें उत्साह हाडपा खातीर म्हणचे जे आतां आमगेले खेळाडू आसा तेंकां सगळ्यांक उत्साह हाडपा साठी की तुमी खेळपाचे खेळ खेळूं शकतात म्हणून तेणी खेलो इंडिया हाडिल्लें तशेंच नेशनल गॅम्स नेशनल गॅम्स हो आमच्या गोंयानूच आयोजीत केल्लो आनी गोंयानूच आमचे प्रधान मंत्री येवून तेणी नेशनल गॅम्स हाडिल्ले त्या नेशनल गॅम्सा भितर खुबशे आसा आमगेले नेशनलाचे जे खेळाडू आसा तेणी सगळ्यांनी पार्ट घेतिल्ले म्हणजे हातूंत भितर खूब ऑलिंपिक गॅम्स आशिल्ले लायक रनिंग स्विमींग धांवपाचें मागीर चलपाचें मागीर टॅबल टॅनीस फुटबॉल हॉकी अशे खुबशे गॅम्स आशिल्लीं हाचे भितर नेशनल गॅम्स सगळे आयोजीत केल्लीं आनी हे आतां कश्यो आमी आयोजीत करूं शकतात म्हणजे आतां आमकां कशें करचें पडटलें पयलें आमकां शेड्युल चॅक करचो पडटलो शेड्युल चॅक करचो पडटलो की खंयच्या खंयच्या टायमार आमकां हो थारोवंक जाय आनी कशें थरोवपाक जाय हें सगळें प्लॅनिंग स्टार्टिंग म्हणटात तो प्लॅनिंग करचो पडटलो प्लॅनिंग आनी कशें म्हणल्यार कशें जें शेड्यूल चॅक करचो पडटलो की कशें खंय करपाचो कशें केन्ना करपाचो तेचो शेड्यूल चॅक करचो पडटलो नेक्स्ट म्हणल्यार आमकां आतां व्हॉलंटियर जमोवपा पडटले व्हॉलंटियर्स कशे जमयतले की सगळ्यांक आपोवपाचें सगळ्यांक सांगपाचें अशें अशें आमी आयोजीत करपाचें केलां हें शेड्युलाचेर करपाक अशें केलां तर मागीर जे व्हॉलंटियर्स येतले व्हॉलंटियर्स मागीर जॉयन जातले आमकां व्हॉलंटियर मागीर कित करतले आमकां हेल्प करतले की सगळे खेळाडू हांकां तांकां सगळे कडेन न्यूज पावोवपाची की खबर बातमी पावोवपाची आनी अशें हें करपाचें सो थर्ड म्हणटा तें आमकां प्लॅसीस डिसायड करचें पडटलें आतां इव्हेंट खूब आसतले ते इव्हेंट शेड्युल केले ते आतां प्लॅसीस पळोवपाक जाय की तो ते ते जाग्यार ते ते प्लॅसीस एवेलेबल आसा कांय ना ते आमकां एवेलेबल आसा कांय ना तें चॅक करचें पडटलें आनी मागीर आमकां वचून ते प्लॅसीस डिसायड करचे पडटले की हो कोर्ट एवेलेबल आसा हो कोर्ट जाय आमकां हो कोर्ट पडटलो आतां क्रिकेट खेळपा दिसा क्रिकेटीक ग्रावंड जाय पडटा क्रिकेटीक ग्रावंड पोवचो पडटलो आनी तो ग्रावंड बरो आसा काय ना आतां तो बरो ना आनी तो एवेलेबल आसा आनी खंयचो एवेलेबल ना जाल्यार तेजें आमकां तें बरो करून तेची सोय करची पडटली की तो बरो जावपाक जाय तो जे आमी शेड्युलाचेर इव्हेंट ठरयल्यात ते इव्हेंटा पऱ्यांत आमकां तो ग्रावंड रेडी मेळपाक जाय तर मागीर अरेंजमेंट करचें पडटलें अरेंजमेंट्स म्हणल्यार कितें सोय करची पडटली सगळ्यांची जे खाण्याची जावं पिण्याची जावं जे राहणाची जावं जे खेळाडू भायल्यान किंवां खंयच्यान खंयच्यान येतले जे खूब खेळाडू पार्टिसिपेट करतले ते खंयचे खंयच्यान येतले तांकां येवपाचो खर्च वचपाचो खर्च हें सगळें सगळें पळोवचें पडटलें व्हॉलंटियरींग सगळें करचें पडटलें तांकां आनी तेंचे खातीर अरेंजमेंट्स करचे पडटले ट्रॉफीज जाली कित्याक आनी कितें प्रायजीस जाले कॅश मनी बिनी सगळें कितें कितें आसा तें सगळें आमकां एकठांय करचें पडटलें आनी तें सगळें अरेंजमेंट्स करचे पडटले आनी आनी हे सगळे अरेंजमेंट्स केले प्लॅसीस केले व्हॉलंटियरांनी आनी हें सगळें करतां आमकां गरजेचें म्हणटा तो पयसो तो पयसो खंयच्यान हाडटलो पयसो आमी स्पोनसरशीप किंवां आनी म्हणचे फायनेन्शियल हें आसा मदत ती सगळी आमी आतां तेंचे कडच्यान घेवची पडटली फायनेन्शियल मदत घेवची पडटली आनी फायनेन्शियल मदत घेवन घेवन आमी तें सगळें एक करूंक शकता कित्याक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटात तें फायनेन्शियल आसा तें फायनेन्शियल म्हत्व म्हणटा तें कशें आमी एम एल ए आसा किंवां आमचो जे खासदार आमदार आसा तांचे कडेन वचून सगळ्यां कडेन वचून फंड्स एकठांय करचे पडटले तेंका एक व्हॉलंटियर्स जाय पडटले म्हणचे फंड्स एकठांय करतले फंड्स एकठांय करतकीर मागीर तो पयश्यांच्यो हिशोब करपाक पडटा अशीं खुबशीं कामां करपाचीं पडटात मागीर सगळें अरेंज जालें अरेंज जालें की आतां भायले खेळाडू आमकां आपोवपाक जाय तेंचेकडेन न्यूज पावोवची पडटली हेची बातमी पावोवची पडटली तेचे खातीर इन्वायटीज करचीं पडटलीं इन्वायटीज म्हळ्यार कशे आतां इन्वायट केलो आतां हांव हांगा ऑर्गनायज करता तर म्हाका इन्वायट भायर धाडचें पडटलें तर ती इन्विटेशन्स छापचीं पडटलीं इन्विटेशन्स छापून आमकां न्यूजपेपरार किंवां न्यूजाचेर आनी खंय खंय खंय वर्ड टू माउथ सोशियल मिडिया अशे खुबशे स्थरांचेर आमकां आमकां ती डिस्ट्रिब्यूट करची पडटलीं डिस्ट्रिब्यूट करून तेंकां तेंकां तेंकां सेन्ड करचीं पडटलीं सो तेणीं आमी खुबशीं म्हणचे जास्त जास्त भाग घेवूंक शकतात मिडिया मिडियाचो आमकां खूब हें जाय पडटलो कित्याक मिडिया आमी आतां ऑर्गनायज केला खूब ऑर्गनायज केला ऑर्गनायज केला म्हणटकीर तेंका इन्वीटेशन तरी आसातच इन्विटेशन जातलेंच इन्विटेशन जालें म्हणटकीर मागीर कितें सांग टॅलिकास्ट करचें पडटलें कित्याक खुबशें तेंगेले घरचे लोक हें तें तांकां पळोवपाची इत्सा आसता पूण तीं सगळीं कांय स्टॅडियमार येवपाक शकना तांचे खातीर आमकां आतां मिडिया जाय पडटलो कित्याक मिडिया आमकां तो टॅलिकास्ट करपा जें जें मिडियाचेर आतां सोशियल मिडिया जावं यूट्यूब जावं किंवां टी व्हीचेर जावं सगळे कडेन आमकां टॅलिकास्ट करचो पडटलो सो टॅलिकास्ट करपा खातीर मिडिया जाय पडटली मागीर हें सगळें जालें म्हणटकीर हें सगळें ठरयलें ठरयलें म्हणटकीर मागीर कितें करचें पडटलें तो कन्डक्ट करचो पडटलो कन्डक्ट करून मागीर कितें इनॉग्रल सेरेमनी इनॉग्रल सेरेमनी मागीर कोण येतलो एक आमचो कोणीय स्टाराक हाडपाक पडटलो इनॉग्रेशन बरेंशें इनॉग्रल सेरेमनी करची पडटली तितूंत आमकां कोण जो स्टार वा मंत्री आसा हेंकां तेंकां कोणाकूय आपोवपाक पडटलो तेंकां आपोवन मागीर तेंचे खातीर एरेंजमेंट्स हें तें करचें पडटलें सो इनॉग्रल सेरेमनी करची पडटली इनॉग्रल सेरेमनी करून तो इनॉग्रल सेरेमनी टू द फायनल गॅम तितलो पर्यंत हो गॅम बरो जावापक जाय हेची आमकां काळजी घेवची पडटली कित्याक भायल्यान प्लेयर येताय मंत्रीया वगेरे येतले तर आमकां कितें आसा की हो प्रोग्राम आमकां वेवस्थीत तरेन जावपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची इत्सा आसता तर हो वेवस्थीत तरान जावंक जाय म्हणून आमची इतली हें आसा की आमी अशी पळोवपाची की हो जो कार्यक्रम आसा तो सगळो वेवस्थीतपणान जावंचो थैंक यू